تلنگانہ کا میڈیا جو ہے کس طریقے سے مدد کرتا ہے تلنگانہ کا جو پرنٹ میڈیا ہے اور جو لوکل میڈیا ہے یوٹیوب گوگل وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے نا بہت جو ہے نا مدد کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا کئی طرح کے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ویڈیوس آپ کو جو ہے نا ملیں گے آپ چاہے اردو کے لے لو یا تیلگو کے لے لو شوشل کے سائنس کے میتھس کے جیوگرافی کے ہر نالج کے جو ہے نا ویڈیوز جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں شوشل میڈیا والے اور الیکٹرانک اور پرنٹ جو ہے نا میڈیا والے آج کے دور میں تو ان کی اہمیت جو ہے نا کافی بڑھ گئی ہے ابھی یہ لوگ تو جو ہے نا کافی جو ہے نا مدد کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر بچوں کو جو ہے نا اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹیچرس سمجھانے کے باوجود بھی تو پھر وہ جو ہے نا میڈیا میں جو ہے نا سوال کر کے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے اس کا جواب کو سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے ان کو اور اپنی نالج امپروو کرنے کے لئے بھی ان کو کافی سہولت موجود ہے